नमस्कार जी जी सर बताइए क्या काम है आपको हाँ जी जी जी चार्ज पाँच सौ रुपये देने हैं तो वह काम की इस्थिति के हिसाब से अपन देख लेंगे कि क्या है क्या करवाना है तो उस हिसाब से जब देखकर अपन समझ लेंगे कि भाई कितना क्या है हाँ तो अपन पहले चलकर देख लेंगे जैसे ही हम वहाँ जाएँगे देख लेंगे भाई सारे अस्थल से भैया कितना काम है कितना नहीं है उस हिसाब से और देखकर अपन कर लेंगे कि भाई कितने पैसे लेना है कितना नहीं हाँ सिन्गल भी कर सकते हैं ज़रूरत हुई तो दो तीन मतलब

अब खर्चा के हिसाब से तो लग लगभग लगभग तीन तीन से साढ़े तीन चार हज़ार के लगभग लग जाएगा भाई क्योंकि उसमें उपकरण भी उपयोग होंगे इस हिसाब से ठीक है ठीक है सर